आं न'आव मुलियारि लाइफां जेरै मुलियारि लाइफांफोरखौ आङो गायो गोबां मुलियारि लाइफांफोरखौ आं गायो जेरै थुलुंसि थुलुंसि बिफां नोरसिं बिफां निम बिफां आरो फादुरिलथा बिफांफोरखौ आङो न'नि उसुं गुदिफ्राव आं गायो मानोना बिसोरो मुलियारि लाइफां जेरै थुलुंसि थुलुंसिखौ जोङो गोबां गोबां बायदिसिना बेरामनिफ्राय जोङो जायोबा एबा बिनि माबाखौबो जोङो मोजाङाव फैनो हायो जेरै निम निम बिफां आरो निम बिफांनिफ्राय जोङो बिगुराव बायदिसिना बेराम जायोब्ला एबा बायदिसिना मान्नाय जायोब्ला जोङो निम बिफांनिफ्राय जोङो निम बिफांनि बिदै एबा निम बिफांनि बिलाइनिखौ जोङो गुन्दै खालामनानै जोङो फुन्नाय जायो मानो होम्बा निम बिफांनिफ्राय जोङो बायदिसिना बायदिसिना एन्टिबायटिगनिफ्रायबो साबसिन होन्नानै जों सानो मानोना निम गासिबो मुलिफ्रावनो जोङो निम बि निम बिलाइखौ जोङो नुनो मोन्नाय जायो जेरै साबोनानाे होन क्रिमानो होन एबा भेसलिनफ्रानो होन जों बेफोराव निम बिलाइनि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो बेबादिनो जोङो निम बिलाइखौ न' गुदियावनो गायनानै निम बिलाइनिफ्राय जोङो मिथिंगायारि एबा पियर मिथिंगायारि हिसाबै जोङो अब बाहायनो हायो जेरै निम बिलाइखौ जों दुगैनाय समाव एबा दै गुदुंजों फुदुंनानै जोङो बिनि दैजों दुगैयोब्ला बिगुरनि मान्नायफोरखौ जों खारो आरो गाराय जायोब्ला जों बेफोरखौ जों निम बिलाइफोरखौ जों फुन्नानै लायोबा थाब हामनायखौ जों नुनो मोनो जेरै आरो बिफां मुलिफोरा जाबाय एल'भेरा एल'बेरानिफ्रायबो जोङो गोबां खामानियाव बाहायनो जों एल'भेरा एल'भेरानि एल'भेरानिफ्राय जोङो